جی ہاں بالکل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کس طرح ہم لوگ گیس سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں اور وقت کا احتیاط کرنا چاہیے کیوںکہ اے پی جے گیس سلنڈر جہاں ایک طرف بہت جہاں ایک طرف بہت فائدے ہیں تو دوسری طرف اس کے بہت سارے نقصانات ہیں تو اسی لیے ان نقصانات کے ساتھ ساتھ اس خطروں سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے چاہیں جیسے سلنڈر لگاتے وقت کافی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور گیس چولہا جلانے سے پہلے اس کا معائنہ کرنا چا معائنہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے